हँ हम कहिओ सब्जी उब्जी हमरा कहिओ करय खाना बनबयके हमरा लुरिए नहि रहय किएक तऽ हमरा दादीमाँ रहथिन हमरा मम्मी रहथिन हमरा चाची रहथिन हम खाना बनबियै नहि कहिओ आब ओहि लेल हमरा दबाव पड़य जे खाना नहि बनयबै तखन अहाँकेँ सासुर जे जयबै तऽ खाना अहाँकेँ के बना कऽ देत खाय लेल तऽ हम अपन खाना बनबय लगलहुँ बनबैत बनबैत बनबैत बनबैत कहिओ नोनगर भए जाय कहिओ कहिओ जरिए जाय कहिओ कोनो चीज भए जाय तऽ ओहि लेल सासूमाँ एतय हमरा बाजय लगलखिन अहाँ जे एलियै नैहरसँ एनाहे सब्जीआर बन बनबै छियै हम कहलियै देखथुन सासूमाँ हम नहिरामे खाना नहि बनाबै छलियै हम एतय एलियै तऽ हम सिखलहुँ हेँ खाना बनेनाइ तऽ हम जहिना बनबय आबैए तेनाही हम बनाए कऽ अहाँकेँ दै छी दै छियनि अपना खाथु पियथु अपना अपन खूब बाजि कऽ रहि जाइत छलखिन तऽ हम अपन खूब बजलीह अपन बजैत हम अपन एको बेर जवाब नहि दियनि तऽ सासूमाँ बजै छथिन तऽ हम अपन कोना कऽ बजबै केनाके जवाब देबै हम अपना जवाब नहि दै छलियनि हेँ अपना बाजि भुकि कऽ अपना रहि जाइ छलखिन आब जेना तेना हमरा तऽ करैए पड़तै तऽ आब कनि दिनके बादमे फेर अपना पुतहु आबि गेल अपना ओसभ अपना खाना बनबै छलखिन आब फेर आब ओ अलग रहय लगलखिन तऽ फेर आब हमरा अपनेपर बनबय पड़लै खाना तऽ आब जेना तेना तऽ आब खाना बनाबै छी तऽ ओहिमे आब केना निमक डालब केना केना कऽ कोन चीज डालब केना कोन चीज करब धरब हउएह अपना बनाबै छी करै छी खाइ छी पीयै छी आओर अपन सावधानसँ अपना रहै छी रहै छी एहिके लागि कऽ जे घूर घूरमे जायब हाथ पाकि जायत आ गैसपर तापि लेलहुँ एगो हीटर लेलहुँ एगो हीटर लेलहुँ ओहिमे अपना हाथ पएर सेकलहुँ अपना आरामसँ अपना बैठल रहलहुँ तऽ आब एहि लेल एलखिन सासूमाँ हम हम ई केना करै छथिन तऽ हम कहलियै चलू अहूँ अपना एगो एगो खरीद लिअ तऽ ओहो अपना खरीद कऽ अनलथि ओहो अपना तापै छथि ओहो अपना बैठल रहै छथि